हय नाचाचे सर्तीन हांवेंन जायती पावटी बाग घेतला आनी म्हाका खूब उम उमेद जाल्या आनी म्हाका बाग घेवून आनी फुडें वचूंक जाय